हैलो डाक्टर होर बोल्ला दे हां जी हां जी बोल्लो

बस तुस सुनाओ दोआई लैनी केह् दोआई लैनी तुसें केह् बमार होई एह्दा केह् चक्कर होई एह्दा साह्ब अच्छा अच्छा अच्छा ते बखार होई एह्दा टट्टियां ते नीं होआ दियां हैन टट्टी ढिल्ली होआ दी जां सख्त सख्त अच्छा किश पुट्ठा सिद्धा ते नेईं ना खाद्धा बस मेरी इद्धर हट्टी पर भुज्जी जा हां उधमपूर बिच्च उधमपूर बिच्च क्रीमची शैह्र में ते हून दस तू लेइयै छे धोड़ी हां जी हां रोज खोह्लदे तुस आओ कल आओ अगर जैदा ऐमरजैंसी ऐ अगर जैदा ऐमेंरजैंसी होई दी जैदा तुसेंगी बखार चढ़ी गेदा ते तुस हून बी आई सकदे कोई चक्कर नीं ऐ घर आई सकदे हां घर में लिखी देई ओड़गा में दुआई ते जेह्ड़ी पेदी होग मेरे कश उत्थै उस बेल्ले देई ओड़गा इ'यां कोई पुट्ठा सिद्धा नेईं ना खाद्धा कोई जां तली दियां चीजां ते नेई खाद्धियां हियां हां अच्छा जिंदू पीड़ां ते बखार ते होर जोड़ें दर्द सारें ठीक ऐ है मेरे कश दुआई पेदी तुस आओ कल आओ जां फ्ही अज्ज आई सकने ऐमरजैंसी ऐ ते अज्ज आओ ते थुआढ़ा करी लैना लाज ठीक ऐ ठीक ऐ म्हराज घटी आग नेईं घटग ते मिगी दोवारा आखेओ तुंदी बाइफ नीं ऐ तुं'दे कन्नै ठीक ऐ फिर